मैनेजर नॉवेलटी सिनेमा हॉल मां पोइ नाइट फिल्म जी टिकेटियूं बुक कयूं हुयूं मां जेड रॉ में ॾह लिकलाइनर सीट बुक कयूं हुयूं मुंहिंजो बुकिंग रेफ्रेंस नम्बर सत अठ नव ॿ टे पंज चारि छह मिलियो हुओ मां उन्हनि टिकेटुनि खे रदि थी करण चाहियां छो त ओचितो हिकु परिवार जी ज़रूरी ज़िमेदारी मथे ते पई आहे उन करे असां फिल्म ॾिसण न अची सघंदासीं महिरबानी करे मुंहिंजियूं ॾह टिकेटियूं रदि कयो ऐं जेको पैसो मां ॾिनो हुओ ऑनलाइन उहो मूंखे रिफंड कयो मां तव्हांखे विश्वास थी ॾियारियां त मां अॻिते तव्हांजे सिनेमा हॉल में वरी अची परिवार सां गॾु फिल्म ॾिसंदासीं महिरबानी करे पैसा ऑनलाइन रिफंड करे छॾियो ऐं टिकेटियूं फॉरन बुकिंग रदि कयो